उन्दै उन्दै पिलिफोरा दानि हारिमु आरो सिगांनि हारिमुजों मिलाया गोदोनि बै समनि जोंनि समावबा जेरै गान्नाय जोमनाय हारिमु आसार खान्थि बिदिनो जेरै बर'नि दख'ना बेफोर गान्नाय समाव जानाय लोंनाय गासिबो मुवा न'आव संनाय खावनायजोंनो जोङो मावै दाङै जायोमोन बै समनि बेलायाव दानि बोथोरखौ नायोबा दानि बेलायाव दानि गथ'फ्रा दानि गथ'फ्रा सिगांनि मुगा सिगांनि हारिमु बायदियै दानि हारिमु गथ'फ्रा सिनायला रोंला गोनां गासिबो सोलायजोबबाय गान्नाय जोमनाय सोलायजोबबाय जानाय लोंनाय गासिबो सोलाय जोबबाय बै समावबा न'आवनो सङै खावै मावै दाङै आसार आखु खान्थि गासिबो मावनाय दाङै जानाय लोंनाय न'आवनो संजोबो खावजोबो गानो जोमो फरायहैयोमोन जेरै सोलोंथाय लाहैयोमोन बेबायदि बेफोरबायदि दानि मुगायाव दानि हारिमुवाव दानि गथ'फ्रा जेबो सिनायनो रोङा बाजार हाथाय बाजाराव दा सोरबा मम' चावमिन बायदि बिदि थावनि बुस्तुल' जायो न'आव संनाय खावनायखौनो जानो रोंलिया गान्नाय जोमनायाबो दानि गथ'फ्रा दख'ना गान्नानै ओंखारनो रोंलिया ग'स्ला मालायनि ग'स्ला मालाय हारिनि ग'स्ला गाननानैसो ओंखारनो रोंसै बुजिरोङा आसार खान्थिखौबो सिनायनो रोङा रोंलिया दानि हारिमु गथ'फ्रा मावै दाङै ओंखारनोबो रोंला दानि गथ'फ्रा बै समनि गथ'फ्राबा जेरै न'आवनो मावै दाङै दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय गावनि आखाइजोंनो गानो दायोमोन लुयोमोन गानोमोन जोमोमोन जेरै सङै खावै जायो दानाय लुनाय आखा फाखा जानाय लोंनाय न'आव सङै खावै जेरै फरायालियाव सोलोंथाय लानो थाङो जेरै सिगांनि जि बायदि बेबायदि नंला दानि हारिमु जेरै दा गान्नाय जोमनायाबो सोलायलांबाय जानाय लोंनायाबो सोलायलांबाय गासिबो आसार खान्थि आखुथाइफोरखौ सिनायनो रोंलिया